ہمارے قصبے میں بچوں سے مزدوری کرائی جاتی ہے یہ امر واقعہ ہے جو بچے اس ملک کے معمار ہو سکتے ہیں ان کے جو ہے روشن مستقبل کو جو ہے بچپن میں ہی جو ہے تابناک ہونے کے بجائے تاریک کر دیا جاتا ہے اور ان سے اینٹیں کے بھٹے پر کام کرایا جاتا ہے ان سے ہوٹلوں میں کام کرایا جاتا ہے ان سے دکانوں میں کام کرایا جاتا ہے پرچون کی دکان میں وہ سودا جو ہے پیکٹ میں بھر کر جو ہے وزن کرتے ہیں اور دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو شام کو ستّر روپئے اسّی روپئے دے دیے جاتے ہیں اور بھی اس کے علاوہ جو ان سے مزدوری بھی کرائی جاتی ہے مکانات کی تعمیر میں چھوٹے بچوں کو مزدوری بھی کرائی جاتی ہے اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے لوگوں کو اور اس بچوں سے مزدوری کرانا یہ جو قانوناً جرم بھی ہے لیکن وہ کاغذ کی حد تک ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا ہے دھڑلے سے جو ہے لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس قوم کے معمار کو آج یہ ختم کر رہے ہیں